मेरे घर च सबसे बड्डे मेरे दादू ऐं ते उ'नेंगी बड़ा जैदा मतलब इ'यां ओह् होंदा केह् आखदे एक्सपीरियंस डोगरी च केह् बोलदे इ'यां मतलब इ'यां मतलब उ'नेंगी बड़ा जैदा टाइम दे ओह् समें दे करी जारदे कम्म करी जारदे बूह्टें दे बारे च उ'नेंगी बड़ा जैदा पता ऐ मतलब तरूल तब्बू आं तरूल केह् बोलदे उस्सी मी वर्ड निं मिगी शब्द निं आवा'रदा तुरजबा पता निं केह् आखदे उ'नेंगी कुछ आखदे ऐं मतलब इ'यां ला लो इक इक ला लो इ'यां समझी लाओ कि उ'नेंगी मतलब कि इ'यां बड़ा जैदा पता ऐ बड़े सालें दा ओह् कम्म करी जा'रदे उ'नेंगी पता ऐ कि कि'यां बहूटें दी कि बहूटें गी कि'यां पालना उं'दी कि'यां देख भाल करनी सब्ब कुछ उ'नेंगी पता ऐ है ना कुसलै बूह्टे बड्डने चाहिदे कि'यां बड्डने चाहिदे सब उ'नेंगी मतलब पता ऐ ओह् में उं'दे कोला मतलब ऐडवाइस बगैरा सलाह् बगैरा लैंदी रैह्नी होन्नी सलाह् मतलब कि लैनी चाहिदी उं'दी जेह्ड़े साढ़ें कोला बड्डे होन उं'दी सलाह् लैनी चाहिदी है ना ते कुछ मी आपूं बी पता ऐ के किन्ना बहूटें दी ओह् करदे बहूटें ई दी देख भाल करदे है ना जिन्ना हून होई होंदा बहूटे जेह्ड़े होंदे उ'नेंगी कदें कदें कीड़ा लग्गी जंदा बहूटे होंदे उ'नेंगी कीड़ा लग्गी जंदा है ना ते उ'नेंगी कीड़े नठाने ताईं केह् करने होन्ने अस स्वाह् सुट्टने होन्ने हून जेह्ड़ी स्वाह् ऐ जेह्ड़ी स्वाह् ऐ ओह् कोह्दी होंदी बनी दी जेह्ड़े बहूटे मतलब ग्रांऽ च लोक होंदे जेह्ड़े ग्रांऽ च लोक होंदे उ'नेंगी केह् करदे ओह् जेह्ड़ी अग्ग बगैरा बालदे लकड़ियां दी जेह्ड़ी स्वाह् होंदी बनी दी है ना कोले बगैरा पूरे ठंडे होई जंदे इ'यां चूर भूर जन होई जंदा ओह् उ'नेंगी सुट्टदे उं'दे कन्नै केह् होंदे बहूटे पर अगर अस सूट्टो जेह्ड़े कीड़े होंदे ओह् चली जंदे हैं हून जिन्नां सेआल ऐ सेआल च अस केह् लान्ने होन्ने कड़म लान्ने होन्ने पालक लान्ने होन्ने हून उं'दे उप्पर कीड़े बगैरा लगी जंदे ते अस ओह् स्वाह् सुट्टगे ते ओह् दूर होई जाने ठीक ऐ ना एह् मेरे दादू ने एह् मीं मेरे बाजी ने एह् मी मतलब सनाया हा है ना हून असें केह् करना बूह्टें गी टाइम समें समें उप्पर उस्सी टाइम टू टाइम उस्सी केह् देना चाहिदा पानी देना चाहिदा शामी पानी देओ जिल्लै गर्मियां होंदियां गर्मियां दा मौसम होंदा शामी पानी देना चाहिदा बूह्टें गी धुप्पा देओ बहूटें गी पानी गर्मियां च ते ओह् केह् होंदे सड़ सड़ी जंदे ते शामी देना चाहिदा उ'नेंगी हैं फिर अग्गे बहूटें गी मतलब इ'यां अगर ओह्दी टुट्टी बगैरा जाए कोई डाह्ली बगैरा ते उसी लकड़ी देइयै ना मतलब सपोर्ट करना चाहिदा उस्सी के ओह् मतलब हां सपोर्ट टुट्टी निं बगैरा निं जिल्लै मतलब लगा लो इक इग्जैम्पल लेई लैओ उदाहरण लेई लैओ तुस इक बूह्टा ऐ अस लाया ठीक ऐ ओह्दी जेह्ड़ी खल्ल आह्ली मतलब ओह् जेह्ड़ी ओह् स्टैंप टाइप होंदी ना इ'यां कुछ आखदे उसी डोगरी च जड़ इ'यां मोटा मोटा जेह्ड़ा होंदा लकड़ी दा खल्ल खल्लूआं अगर ओह् डाह्ली जेह्ड़ी होंदी ओह् इ'यां कमजोर होंदी होर उप्पर बड़े सारे बूह्टे होंदे लग्गे दे बूह्टे होंदे लग्गे दे ते जे फ्रूट बगैरा होंदे ना ओह् बड़े भारी होई जंदे ओह्दे कन्नै बूह्टा पूरा इ'यां मतलब भारा होई जंदा डाह्लियां इ'यां कमजोर होई जंदियां उस्सी सहारा देना लकड़ी लाइयै कि ओह् बू जेह्ड़े फ्रूट बगैरा फल बगैरा होन ओह् खल्ल ना पैन्न फिर अस केह् करने बूह्टें गी बूह्टें गी असें पानी देना चाहिदा टाइम टू टाइम होर बूह्टें दे खल्ल जेह्ड़े घाऽ होंदे ना लग्गे दे जेह्ड़े इ'यां घाऽ एक्सट्रा होंदा लग्गे दा इ'यां फालतू दे जेह्ड़े घाऽ अग्गें पीछे ओह्दे लग्गे दे होंदे असें घाऽ गी केह् करना होंदा पुट्टना होंदा ओह् क्योंकि ओह् दी जेह्ड़ी बहूटा ऐ जेह्ड़ा असें स्हेई जेह्ड़ा लाए दा ओह्दे जेह्ड़े नूट्रिशन मतलब रूट्टी बगैरा होंदी मतलब जेह्ड़ी जड़ें दा सानूं बूह्टें गी पानी कुद्धरां मिलदा जेह्ड़ी जड़ होंदी बूह्टें दे अंदर उद्धरां पानी ओह् केह् करदा अपनी सूकदा पानी अपनी ओर मतलब खिच्चदा फोटोसिन्थसिस आह्ला इक प्रासेस बी सुने दा ना तुसें अंग्रेजी च कि केह् होंदा ओह् सूरज होऐ पानी होऐ हवा होऐ ताइयें बूह्टे जेह्ड़े होंदे अपनी रुट्टी बनाई सकदे ना ओह्दे कन्नै गै ओह् जींदा बूह्टा है ना एह् सारे उस चीजां मिलगी ते उन्न ते उन्न शैल बड्डा होना ओह्दी केयर ओह्दी देख भाल ते शैल होनी उन्न आपूं गै करी लैनी ऐ बस बूह्टा जिसलै निक्का होंदा ना उसलै उस्सी जैदा ध्यान देना पैंदा उस्सी जैदा ध्यान देना पैंदा तां गै ओह् बूह्टे ने शैल बड्डा होना है नी मेरे दादू मी आखदे रैंह्दे भलां उ'नें बहूटें गी शैल हैल हूल देनी होंदी हैल हूल देग्गे तां गै ओह् बड्डा होना शैल बूह्टे गी खाग्गे फ्रूट जेह्ड़े होंदे ओह्दे पर लगदे जि'यां फल होंदे ओह् शैल उग्गने मिट्ठे होने असें खाने है नी प्पाया होई गेआ जि'यां पपीता प्पाया गी डोगरी च पपीता पपीता आखदे फिर लेडीफिंगर उस्सी डोगरी च भिंडियां आखदे भिंडियां लोकल भाशा जेह्ड़ी डोगरी दी उस्सी भिंडियां आखदे लोक गर्मियां च भिंडियां रांह्दे अपने घर ओह् जेह्ड़े निक्के निक्के बीऽ सुट्टदे फिर बूह्टे उगदे खीरे रांह्दे जेह्ड़ा क्यूकंबर होंदा उस्सी बोलदे खीरे डोगरी च कक्कड़ी कक्कड़ी बी डोगरी इक फ्रूट दा नांऽ ऐ डोगरी च कक्कड़ी आखदे कंडौलियां होंदियां एह् बी डोगरी दी सब्जियां दे नांऽ ऐ एह् बी दोआना होई गेआ दोआना जेह्ड़ा होंदा ओह् वाटरमैलन बोलदे उस्सी इंग्लिश च है नी एह् सारे मतलब लोक अपने लोकल जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग होंदे सारे लांदे एह् है ना सारी एह् सब्जियां बगैरा एह् फ्रूट बगैरा घर लाने चाहिदे घर दी खा जेह्ड़े घर दे लोक खंदे जैदा ताकतवर होंदियां लगदियां क्योंकि बजार बगैरा बिकदे ऐं उ'नेंगी कैमिकल बगैरा जेह्ड़े इंजैकशनां देई देई टीके देई देई ओह् लाए दे होंदे है ना जेह्ड़ियां घर दियां होंदियां ओह् शुद्ध मतलब अच्छियां होंदियां अपने घर असें आपूं गै उगाई दियां होंदियां ओह् सानूं पता होंदा किन्ना बना बनियां कि'यां नेईं बनियां है ना इन्ना गै केयर बगैरा पानी दिंदे जाओ बहूटें गी खाद्द दिंदे जाओ ते शैल गै उग्गने ओह् शैल गै देख भाल होनी उं'दी मेरे दादू ते इ'यै करदे आवा'रदे ऐं हून जि'यां खेतर होंदे खेतरें च ओह् लांदे खेतर कुसी आखदे फील्ड फील्ड गी आखदे खेतर खेतरें गी अस कनक बगैरा लाने होन्ने कनक कि'यां उगदियां इ'यां गै उगदियां उत्थै पैह्लें कनकें च उत्थै पैह्लें जेल्लै खेतर खाल्ली होंदे उ'नें हैल बगैरा उत्थै सुट्टना होंदा फिर उस्सी बाह्ना होंदा ट्रैक्टर टूरैक्टर लैंदे फिर उस्सी बांह्दे शैल फ्ही बीऽ सुट्टदे ताइयें ओह्दी ग्रोथ होंदी उग्गदे ओह् फिर ओह् पैंदा उस्सी पानी बरखा जिल्लै पैंदी ते उस्सी पानी मिली जंदा ते ओह् शैल उगदियां घर दियां लोक कनकां खंदे जेह्ड़ियां बजारां दियां कनकां कोपन आह्लियां कनकां मुलदियां मिलदियां ओह् छड़ियां इ'यां हां जिन्ना मैदा होंदा निं इ'यां होंदा छड़ा चिट्टा ते रबड़ आंगर होंदा इ'यां खिच्ची खिच्ची इ'यां दंद बी थक्की जंदे उ'नेंगी खंदे खंदे होर केह् करचै होर केह् केह् करना चाहिदा असेंगी बूह्टें गी देख भाल करने ताईं आं अस इक चीज तुसें ध्यान करियै दिक्खी कदें जित्थै अस नर्सिंग नरसिंग केह् बोलदे उ'नेंगी जित्थै बूह्टे ओह् बेचने आह्ले होंदे उ'नें केह् कित्ते दा होंदा उद्धर इक ग्रीन ग्रीन नेईं ग्रीन पील इक ग्रीन कलर दी मतलब इ'यां पीले नेईं सैल्ले कलर दी ओह् जेह्ड़ी साइड साइड उप्पर मतलब इ'यां चार दवारी कित्ती दी होंदी कपड़े दी कीती दी होंदी ओह् कैंह् कित्ती दी होंदी उप्पर बी इक सैल्ले कलर दी ओह् कीती दी होंदी शीट जन इ'यां मतलब बछाई दी होंदी चादर जन ओह् कैंह् बछाई दियां होंदियां कुछ सारी सूरज दियां जह्र जह्रीलियां होंदी रोशनी होंदी जेह्ड़ी सानूं जेह्ड़ी साढ़े बूह्टें गी केह् करदी नुकसान पुजांदियां जिन्ना कि यू वी इक रे ऐ इक मतलब कि लाइट ऐ अल्ट्रा वाएलट ओह्दा नांऽ ऐ अंग्रेजी च ओह् जेह्ड़ी होंदी ना ओह् ना जेह्ड़े पत्ते होंदे उ'नेंगी खराब करी ओड़दी बूह्टें गी खराब करी ओड़दी उं'दे ताईं ओह् जेह्ड़े ग्रीन जेह् न कपड़ा बछाए दा होंदा ना ओह् उं'दी रक्षा करदी बहूटें गी बचांदी बूह्टें उप्पर ओह् उं'दी डरैक्ट इन्नी जैदा लाइट निं पौन दिंदी तां ओह् बहूटे जेह्ड़े होंदे ओह् बचे दे होंदे खराब निं होंदे बूह्टे तां उ'नें एह् बूह्टे बगैरा मतलब रक्खे दे होंदे बहूटे बगैरा उं'दी शैल जेह्ड़े होंदे रैंह्दे सानूं ते पता निं होंदा ते अस केह् करने होन्ने धुप्पा च धुप्पा बहूटे रैह्न दि'न्ने होन्ने जे जैदा गर्मियां होंदियां बहूटे जेह्ड़े होंदे ना छाऐं च उ'नेंई करी ओड़ना चाहिदा जेह्दी बजह् कन्नै ओह् खराब निं होने चाहिदे एह् सारे तरीके होंदे जेह्दे कन्नै असेंगी बूह्टें दी केयर बगैरा करनी चाहिदी मतलब केयर देख भाल बगैरा करनी चाहिदी बहूटें दी सानूं